हेल' सार आं माइबा माने पिज्जा अर्दार खालामदोंमोन पिज्जाया माथो दाबो मोनफैदिया देलिभारि बय आ दाबो मोनफैयाखै देसुन नोंथांमोनहा माबोरै देलिभारि बय सारबे होदों दाबो मोनफैदिया अर्दारनि टाइमआदि बारलांबाय बिदिब्ला आं अर्दार लाखिनो हानाय नंला अर्दारखौ केनसेल खालामदो सार